जी हाँ मेरे क्षेत्र के अस्पतालों में एक्स रे बोला जाये और सी टी स्कैन एम आर आई जो मशीनें हैं बढ़िया है वो अच्छे उपकरण भी हैं और एडवांसड मॉडल में भी उपलब्ध है जिनसे लोगों को दूर दूर के इलाक़े में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और जांच के लिए बोला जाए तो रक्त परीक्षण के किए मूत्र परीक्षण सी टी स्कैन रक्त जांच आदि की जांच यहीं पर स्वत रूप से अछे अच्छे विशेषज्ञों के माध्यम से हो जाती है